आज से पहले चालिस साल पहले इतनी टेक्नोलोजी नहीं थी और इतना विकसित भी देश नहीं था पहले के जमाने में हम लोग किसी से बातचीत करने के लिए तरसते थे इसके बाद इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर एक टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हो होने लगी छोटा छोटा मोबाइल नोकिया का या सैमसंग का पहले चलता था इसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलोजी विकसित होते गया ना पहले ए सी था न कूलर था न और कुछ था इतनी व्यवस्थाएँ पहले नहीं थी जितनी आज टेक्नोलोजी के विकसित होने के कारण हम घर बैठे सारा चीज हम देख सकते हैं अभी के जमाने में जो भी मोबाइल फोर जी फाइप जी मोबाइल चलने लगा उसमें सारा चीज हम घर बैठे ओनलाइन फॉर्म भरना ओनलाइन रिजल्ट देखना ओनलाइन बुक मंगाना और कोई भी समान या फ्लिसकार्ट हो या एमेजॉन पे हो हम लोग ऑनलाइन अपना समान अपने घर पे रिसीव करवाते हैं लड़कों के द्वारा पहले ये सारी सुविधाएँ नहीं थी अब सारी सुविधाएँ से लैस टेक्नोलोजी के विकसित होने के कारण और मनोरंजन भी बहुत ज़्यादा बदल गया है जो भी चीज हम घर बैठे मोबाइल के मार्फत या टी वी के के मार्फत हम मेच भी देख सकते हैं और देश विदेश में भी बातचीत भी कर सकते हैं जहाँ भी इस दुनिया में कहीं भी मेच हो तो हम अपने टेक्नोलोजी की सहायता से घर बैठे सारा चीज देख सकते हैं और उसका आनंद उठा उठा रहे हैं और इसके बाद जितनी भी मनोरंजन की व्यवस्था पहले नहीं थी अब ये सारी व्यवस्थाएं जो हुई हैं हम टेक्नोलोजी की बदौलत सारी चीज हम घर बैठे देख से देख रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं जितनी भी आज के जमाने में पहले कॉलेज जा करके फॉर्म फिल अप होता था या यूनिवर्सिटी जाने के बाद होता था अब मैं उसे ओनलाइन के मार्फत भी ये सारी सुविधाएँ ले लेते हैं और जो भी रिजल्ट पहले कॉलेज में जा करके इसको विद्यालय में जा करके हम लोग देखने जाते थे अब ये सारी टेक्नोलोजी की बदौलत हम लोग मोबाइल पे सारी सुविधाएँ ले लेते हैं और जितने भी टेक्नोलोजी के कारण ये सारी सुविधाएँ मिल रही हैं ये हम लोग को पहले इसे वंचित रहते थे और सुदूर देश सुदूर गाँव में ग्रामीण में ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो गई है हर गाँव में टेक्नोलोजी की व्यवस्था और जहाँ भी नहीं थी टावर की व्यवस्था ये सारी टेक्नोलोजी की व्यवस्था अभी के जमाने में सारा उपलब्ध है और जो भी दुनिया की कोई भी मनोरंजन और कोई भी टेक्नोलोजी के मार्फत जो भी हमको आनंद लेना चाह रहे हैं वो हमें अभी के जमाने में सारी सुविधाएँ मिल रही है फोर जी फाइप जी मोबाइल के चलते और इससे पहले ये सब देखने को नहीं मिलता था ना सुनने के लिए मिलता था आज आज की जो एग्जाम जोती है नीट का या यू पी एस सी का या बी पी एस सी का ये सारी ओनलाइन हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं अपने घर बैठे न पत्रिका के न पत्रिका को का सहायता लेते हैं न और चीज का हम सारा टेक्नोलोजी और के कारण ये सब सारी सुविधाएँ हमें प्राप्त हो रही है और इसके बाद इतनी भी दिन दोगना रात चौगुना टेक्नोलोजी के चलते से सारी सुविधाएँ हो रही हैं और ये विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हुई है क्योंकि विद्यार्थी हर फॉर्म फिल अप जो करते थे पहले कोलेज में जा करके या कहीं और जा करके पता करता था लेकिन अब ये टेक्नोलोजी के बदौलत अब घर बैठे सारे चीज की व्यवस्था हो गई है ओनलाएन किलास करना है तो ओनलाएन बच्चे अपने से ओनलाएन में मोबाइल से अपना किलास भी करते हैं और ये सब सारी सुविधाएँ ये होती है